अज्ज में इक जीन्स लैती ओह् बड़ी शैल थ्होई लोक बी आखा दे हे के इ'न्नी शैल मतलब इ'न्नी शैल जीन्स कुत्थां लैती पैंट लैती अदे में उ'नें फलानी हट्टिया दा नाम बी सनाया फ्ही ओह् आखा दे हे कि असें बी लैनी अस बी जन्ने आं अज्ज ते ओह्दा इ'न्नी शैल पैंट ही कि नुहाड़ा कोई कलर बी नेईं मतलब रंग बी नी गेआ ते लोक बी आखा दे कि बड़ी सोह्नी ऐ जेबां बी नी जेबां बी नी फट्टियां अदे पैंट बी कोई नेईं होई बड़े मतलब आई बी फिट्ट पूरी नां लूज होई नां मतलब खुल्ली होई जां टाइट होई अदे शैल बी बड़ी ही शैल चीज होऐ ते पंसद बी औंदी अदे अगर इ'यां गै हल्की फुल्की देनी होऐ लोक बी आखदे कनेही चीज दित्ती ते इयां गै दित्ती ते अगर इ'यां गै दिंदे रौह्न एह् हर इक टापे कन्नै बनकी जंदी अदे इ'यै जेही शैल चीज देन अदा लोक बी लैंदे हट्टिया उं'दी बी अग्गें दुकानदारी चलदी अदे पैसे दा नास नी होंदा ते उं'दी बी शैल कमाई बधदी परि परिवार बी अग्गें चलदा व्यपार बी चलदा अग्गै होर पैंट बड़ी शैल ही मिकी बड़ी पंसद आई अदे लोकें गी बी बड़ी पंसद आई हर इक कमीचे ने बनकी जंदी कन्नै शैल ही ते शैल ही शैल चीज शैल चीज शैल गै होंदी सारें पंसद कीती रिश्तेदारें बी कीती घरेआह्लें बी कीती म्हल्लें आह्ले बी कीती हून आखा दे के असें बी जाना उंदी हट्टिया चीज समान लैना